डेंगू मच्छरसँ हमरा सबके सफाइसँ रहैके चाही आओर समय समयपर समय समयपर जाँच करवावैके चाही आओर सुतैत खुनी मच्छरदानीके उपयोग करैके चाही अहिसँ डेंगू हमरा सबके नहि होइ छै होयके चाही डेंगू मच्छर बहुत खतरनाक बीमारी होइ छै जकरा काटि लै छै ओकरा बहुत कठिनाइके सामना करैके पड़ै छै अहि लागि समय समयपर साफ सुथड़ासँ रहैके चाही हमनी सबके साफ सुथड़ा रहैके चाही आओर बराबर बराबर जा जाके जाँच करावैके चाही डेंगूके आओर कहीं डेंगूवला इलाकामे नहि जायके चाही जहाँ जादा अधिक मच्छर हो उहांपर आदमीके सावधानी पूर्वक जायके चाही अहीसँ डेंगू अहाँके नहि होइ समय समयपर अहाँ मलहम लगाउ अहिसँ मच्छर अहाँके नहि काटत मच्छरदानी लगाके अहाँ सुतु सफाइ पूर्वक रहू इहे सब विनती अहाँ सबसँ छै